आंनि आंनि माबायाथ' गासिबो गाबागाव जिउनिबो आरो न'खरनि जेनेबा जोंथ' हाबा जायाखिसै नालाय जायाखिसै नालाय दा जोङो फंबाइ दङ फंबाइ बियानैफोर दङ फरायनांगौ बिदि बे जोङो दा आंनिख्रुइ बै उन्दैफोर न'खरनि बिदा फंबाइखौ बेसेन गोनां साननानै दा माबायो आरोखि आं गासिबो न'खरखौ आं दा बेसेन गोनांबादि खामानि मावनानै बिसोरखौ जाहोयोबो लोंहोयोबो जेनबा थाखा फैसानि एसेबाबो आरोखि बुरजाथ' नङा बे थाखा फैसाजों एसे हेल्प खौ होनानै होयो आरोखि आं बिदि